क'क्राझार जिल्लायाव सरासनस्रायै राइजोयारि आरो हारिमुवारि हुदा हिसाबै खेराइ फुजा नि नेमखान्थि फोरखौ मानियो खेराइ फुजायावहाय दौदिनि दौदिनिया मोसायो बियो स्पेसेलि बाथौ दोहोरोमनि मोनसे नेमखान्थि बेवहाय माने दौदिनिया सिखारनानै बे बाथौखौ गिदिं गिदिं मोसानाय जायो खायसे साखाथिनि बा गुबुन गुबुन जायगानि गोबां सुबुंफोरानो बे फुजायाव बाहागो लाफैयो नायफैयो बेनिफ्राय बेयो माने बे हुदाफोर बा नेमखान्थिफोरा बै जिल्लानि मोनसे सिनायथि होननानै सानजायो जेराव बेनि गेजेरजों माने बे जायगा खौहाय बा बे जायगायावहाय